ई सवाल बहुत जटिल छै कि इसकुलमे व्यावसायिक शिक्षापर अधिक ध्यान देबाके चाही आओर एकर पक्ष आओर विपक्षमे तर्क अछि व्यावसायिक शिक्षाके व्यावसायिक शिक्षाके समर्थमे तर्क ई होवाक चाही कि छात्रके व्यावहारिक कौशल प्रदान करबा कऽ ओकरा विशिष्ट व्यापार आओर उद्योगमे सफल होइमे मदति भए सकै आओर हाई इसकुल या पोस्ट सेकन्डरीके तुरन्त बाद नीक वेतन आओर नौकरी भेट जाइ ओकर कहब ई छै कि कौशल अन्तरके कम करब कार्य बलके तैयारीमे सुधार करब आओर छात्रके नौकरीके लिए अधिकसँ अधिक तैयार करब तैयार करैमे मददगार साबित भए सकै हाँलाकि विरोधीके तर्क व्यावसायिक शिक्षा आओर कहैके मिन्स प्रारम्भिक शिक्षा आओर मिडिल इसकुल माध्यमिक शिक्षा जहाँ तक कि व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करैवला छात्रके पारम्परिक कॉलेज शिक्षा प्राप्त करैवलाके तुलनामे कम मूल्यवला मानल जाइत अछि ओकर कहब ई छै कि व्यावसायिक शिक्षाके छात्रके अवसर प्रदान करब जे छै ओ सीमित छन्हि आओर हुनक जे छै नौकरीके बाजारमे बदलावके अनुकूल ढ़लब कम सक्षम होइत अछि ई ध्यान दैयोके बात छै जे अधिकांश विकसित देशमे व्यावसायिक शिक्षाके प्रणाली एक अनिवार्य अनिवार्य हिस्साके रूप अछि आओर एहिके आमतौरपर सैद्धान्तिक ज्ञान आओर मतलब मिडिल इसकुलक शिक्षा जोड़ल जाइत अछि एहि कारण एकर तकनीक आओर व्यावसायिक शिक्षा आओर प्रशिक्षण कहल जाइत अछि आओर छात्रके जे छै एहि विषयमे जादा सँ जादा जानैके आओर अपन कैरियरके बारेमे अन्तिम निर्णय लैके अवसर मिलैत अछि एहि